केहन अहाँ पंखा देलियै यौ पंखा चलै नहि छै तुरते तुरत खराप होइ छै कए गो मिस्त्री लगेलियै यऽ बजारो पे सगरे देखेलियै यऽ सब कहलकै ई खराब पंखा दए देलकऽ ठकाए गेलहऽ तू ककरा सऽ लेलहऽ यऽ ई जल्दी घुराए कऽ वापसी करऽ की यऽ विचार दोसर पंखा देबै जे पंखा रहै पहिले से कि कोनो पंखा दए कऽ ठकै छियै आंय हमरा आर के बेटा सब गाम मे नहि रहै छै कोनो पंखा दए कऽ ठकै छियै जल्दी लए जाउ ई पंखा बढ़िऑं गारंटी लेलियै एक साल के तऽ गारंटी नहि देबै गारंटी नहि सब किछु नकलीये देलियै एहिमे पुरनका दए कऽ ठैक लेलियै लबका कहलियै छियै जल्दी वापसी करू से कहि देलहुॅं यऽ